جی میں ڈانس ریلس اور شارٹس دیکھتی ہوں شارٹس یوٹیوب پر دیکھتی ہوں اور ریلس اور ریلس انسٹا انسٹاگرام پر دیکھتی ہوں اور مجھے ریلس دیکھنا اور شارٹس دیکھنا اور ڈانس کی ویڈیوز دیکھنا بہت پسند ہیں ڈانسر بہت اچھا اچھا ڈانس کرتے ہیں ڈانس میں سے اور ریلس میں سے مجھے سب سے زیادہ ریلس مسکان ملک اور رحمان ملک کی اچھی لگتی ہیں وہ دونوں کپل بہت اچھی ریلس بناتے ہیں شارٹس میں بھی اور یوٹیوب میں بھی وہ بہت اچھی ریلس بناتے ہیں ان کی ریلس دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور شاہ رخ خان اینڈ بس شاہ رخ خان اینڈ ہاشمی ہاشمی راوت بہت اچھی ریلس بناتے ہیں پاکستانی ریلس بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اس لیے ہم وہ ریلس بناتے ہیں مجھے ریلس دیکھنا بہت پسند ہے